جی ہیلو جی گڈ آفٹر نون کون بول رہے ہیں آپ ہیلو جی جی سر بتائیے جی مل جائے گا سر مل جائے گا سر جی جی یہ سر تقریباً ستائیس کے آس پاس کا ہے جی آپشن ہے سر ہمارے یہاں صرف فائیو ہنڈریڈ روپیے سر

ہاں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا سر ٹین پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں

جی اگر سر کیش پیمینٹ کریں گے آپ ہم آپ کو تھرٹی پرسینٹ دے دیں گے لیکن آپ بینک سے لیں گے تو ٹین پرسینٹ اگر لون کے ذریعے ای ایم آئی کے ساتھ

سر وہ آپ کے اوپر ہے چھ مہینے کا بنانا چاہتے ہیں سال بھر کا بنانا چاہتے ہیں جی لیکن ایک سال سے زیادہ کا نہیں بنے گا سر لیکن نہیں ون ایئر کا نہیں بعض لوگ تین مہینے کا بھی بناتے ہیں سر آپ کی مرضی ہے تین مہینے کا بنا لیجیے آپ چھ مہینے کا بنا لیجیے یہ ساؤتھ دلی میں ہے سر لاجپت نگر کے ایئر ایریا میں سر جی ہاں شاپ پہ آپ آئیے شاپ پہ آنے کے بعد کیش پیمینٹ اگر کریں گے آپ تو ان شاء اللہ تھرٹی پرسینٹ یہ کر دیں گے اور اور بھی ڈسکاؤنٹ دیکھ لیں گے شاپ پہ آئیے وزٹ کیجیے آپ اس کے بعد اور بھی نئے نئے ماڈل ہیں اس سے بھی اچھے اچھے ماڈل بھی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آ کے اوکے سر